मां कच्छ जिले जे आदिपुर शेहर में रहंदी आहिंयां असांजे कच्छ जिले में घुमण जूं अहिड़ी सुठियूं सुठियूं जॻहियूं जीअं की मांडवी बीच आहे ऐं विजय विलास आहे ऐं वाइट रण आहे जीअं मांडवी बीच में बोट जी र र राइडिंग कारण मिलंदी आहे ऐं उठ जी रइडिंग कारण मिलंदी आहे घोड़े जी राइडिंग कारण मिलंदी आहे चयनि फ़ीतन जी बाइक जी बि राइडिंग कारण मिलंदी आहे ऐं वाइट रण जीअं चयोसीं पाण उनमें पाण खे सभु वाइट वाइट हेठि रेती वाइट ॾिसण में मिलंदी आहे मतिलब पटु अच्छो ॾिसण मिलंदो आहे हू सभु ॾिसी करे आनंदु ईंदो आहे मां मुंहिंजे महिमाननि खे उते घुमण वठी वञणु चाहींदमि छो की उते घुमी करे मूंखे ऐं मुंहिंजे महिमाननि खे आनंदु ईंदो ऐं सुठो ॾिसण मिलंदो सिखण मिलंदो